आतां हांव फूड आयटमांची नांवां घेता दाळ भात पनीर चिली चिकन चिली सागोती लिट्टी चोका केळी आंबे चिकू पेरू गाजर टोमॅटो बटाट मुळी तांबडी भाजी दूद धंय एप्पल बिस्कीट केक कपकक्स बटर चिकन आयस्क्रीम समोसा जिलेबी अननस गोबी मंचुरियन शेव पुरी पानी पुरी भेल पुरी मसाला डोसा इडली सांबर मेदू वडा गुलाब जामून रसगुल्ला कस्टर्ड फ्रूट सॅलेड शेवियो तांदळाची खीर कुंदा केक बेसन लाडू बुंदीचे लाडू चिकन चिक्की पेस्ट्री